ہاں میں نے فوٹوز کھینچوانے کے لیے لکھنؤ چار باغ گیا تو وہاں کے اشٹیسن پہ اترا اترنے کے بعد ہم اور میرے دوست تھے تو ہم سب مل کے فوٹوز وہاں بھی لیے پھر اس کے بعد آ گئے ادھر بہار اور بہار میں ایک ساسارام ہے تو وہیں گئے پھر وہاں بھی جا کر کے فوٹوز کھینچوائے پھر اپنے بھی گاؤں ضلع میں کھینچواتے رہتے ہیں اور بھی جگہیں ہیں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ مطلب اچھا لگتا ہے فوٹوز لینے میں یہ کوئی مطلب دقت نہیں ہے فوٹوز لینے سے اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ وہی فوٹوز لیتے ہیں اور ایک بار سورت بھی گئے تھے تو وہاں بھی گئے وہاں بھی تصویریں اپنے کھیچے تو وہاں کی بھی تصویری تصویر ہیں اور احمد آباد گئے پھر وہاں کی بھی تصویر ہے تو ہمیشہ میرے دوستو اور ہم لوگ بھی مطلب فوٹوز لیتے رہتے ہیں میرے گھر میں بھی سب مطلب فوٹوز لیتے ہیں سب شوقین ہیں فوٹوز کھینچانے کے تو ہم لوگ فوٹوز کھچاتے ہیں کھینچواتے ہیں کھینچتے ہیں اور اسی طرح اور بھی مطلب ساتھی لوگ ہے جو مطلب فوٹوز لیتے ہیں تو لینی چاہیے فوٹوز لینا کوئی غلط نہیں ہے ہم ہم کو شوق ہے فوٹوز لینے کا اسی لیے میں فوٹوز لیتا ہوں جیسے بہار پٹنہ بہار کا راجدھانی پٹنہ وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی چڑیا گھر جاتے ہیں وہاں بھی فوٹوز لیتے ہیں